हॅलो स्विगी हांव सुजाता नायक उलयतां हांवे आतांच तुमकां एक प्लेट पनीर मसाला एक प्लेट बटर चिकन एक प्लेट चिकन नुडल्स आनी पांच चपातिची ऑर्डर दिल्ली तेन्ना एक प्लेट पनीर मसालो सांगिल्लो ती ऑर्डर नाका आशिल्ली कृपा करून ती ऑर्डर मातशी रद्द करशात रद्द करुनूच बाकीचे पयशे परत करात देव बरें करूं